क'क्राझार जिल्लानि जायगायारि आरो राजखान्थिआरि दाथाया जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि राजखान्थिआरिसो दाथायनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला बिटिसिनि गाहाइ सदर थावनि क'क्राझार सोहोरा ओंखायनो राजखान्थिनि बेलायाव क'क्राझार जिल्लाया गाहायै मैखोम बिफाव लायो जाय जाय जायगानिफ्राय गासैबो बि टि आर ओनसोलखौनो राजखान्थिआरि बायदियै सामलायो माने सोरखारनि खान्थि बायदियै आइन बायदियै सालायो राजखान्थिनि बेलायाव क'क्राझार जिल्ला होनोब्ला गाहायै मख'नांगोन क'क्राझार जिल्लायावनो दं बे बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनब्रै जिल्लानि गाहाइ मावखुलि जाय जायगानिफ्राय मोनब्रैबो जिल्लाखौ सामलायजायो जाय जाय जायगायाव बिटिसिआव बड'लेण्ड ओनसोलनि जौगाखांनायनि सोमोन्दै माखासेफोर बिथांखि नाजावो माखासेफोर खामानि मावनायनि सायाव सावरायलायो माखासे बर'नि बायदि बिथिंनि जौगाथायनि सोमोन्दोनि सायाव साव माने राजखान्थिआरि बायदियै खामानि मावनो थाखाय बिथांखि लायो जेरै समाजनि जौगानाय हारिमुनि जौगानाय सावस्रि जौगानाय सोलोंथाइ बिथिं बायदि बायदि बिथिङाव राजखान्थिनि बिथिङाव क'क्राझार ओनसोला जोबोर मैखोम बिफाव लायो जायगायारि दाथाय बायदियै क'क्राझार जिल्लाया हायेनारि ओनसोल जाय जायगायाव माने गोबां सुबुंफ्रानो थायो माने क'क्राझार ओनसोलनि जायगायारि दाथाया जाबाय

सानजा फारसे चिरां दिस्ट्रिक सोनाब फारसे वेस्ट बेंगल साहा फारसे धुबुरी ऐ साहा फारसे भुटान हादोर खोलाहा फारसे धुबुरी बेनि गेजेर क'क्राझार बे ओनसोलाव गोबां हारि हारिसा धोरोम धोरोमारि राव रावसानि सुबुंफोरा थायो माने क'क्राझार जिल्लानि जायगायारि दाथाय बायदियै बे क'क्राझार जिल्लायाव गोबां फसंथाना ओ सरखारि फसंथान सोलोंथायारि फसंथान फा फालांगियारि फसंथान बायदि बायदिफोरखौ गाहायै मोननाय जायो गाहायै जोंनि जिल्लानि एमएलएनि मुङानो जाबाय दुर्गा दास बर' बिथांनि मावनाय दांनायनि सायाव आंहा गोजोननाय दङ' मानो होनोबा बिथाङा फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय गावनि मावनाय दांनायखौ माने गोसो होनानै मावगासिनो दङ' माने जौगानायनि थाखाय लोंनाय दै लामा गोबां थाग्रा न' फरायसाफोरनो स्क'लारशिप बायदि बायदि बिथाङा होगासिनो दङ' गोबां समाजनि राव हारिमु जौगाथायनि सायाव बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ' समाजनि मोनफ्रोमबो समाजारि बिथिङाव बिथाङा गावनि बेसेन गोसा समजों लोगोसे राङारि अनसुंथाइफोर होनानै मदद होबोगासिनो दङ'